میری ایک سہیلی ہے اسے بیڈمنٹن کھیلنے کا بہت شوق ہے اور بہت بڑی کھلاڑی بننا چاہتی ہے ہم سب سہیلیاں مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اسکول میں انٹرول میں کھیلتے ہیں بیڈمنٹن کھیل بہت اچھا لگتا ہے سبھی لوگ انٹرول کا انتظار دیکھتے ہیں اور بیڈمنٹن کھیلتے ہیں ہمیں یہ کھیل بہت پسند ہے اور میری سہیلی وہ بہت بڑی کھلاڑی بننا چاہتی ہے ہمیں سب کو یہ کھیل کھیلنا چاہیے اسکول میں حصہ لینا چاہیے اسے ہم لوگوں کو بہت اچھے سے خیال بھی رکھنا چاہیے دماغ بڑھتا ہے